میرے ایک پسندیدہ مصنف الطاف حسین حالی ہیں جس کی کتاب یادگار غالب ہے یہ کتاب اردو کے سب سے معتبر اور معروف شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب کی حیات اور فکر و فن پر ایک لافانی کتاب ہے یادگار غالب سوانح عمری سے بڑھ کر یادگار عملی تنقید کارنامہ بھی ہے اس میں غالب کی زندگی اور شخصیت کی کامیاب تصویر کشی کی گئی ہے ان کی نثر نگاری اور شاعری کا جائزہ لیا گیا ہے یادگار غالب دو حصوں پر مبنی ہے پہلے حصے میں غالب کی زندگی کے واقعات ان کی تاریخ تاریخ ولادت اخلاق و عادات مطالعۂ کتب سفر کلکتہ مثنوی باد مخالف غدر کے واقعات و قاطع منتخب کلام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ہر قسم کے بیان میں تنقیدی زاویے کو ملحوظ رکھا گیا ہے ساتھ ہی منتخب کلام کا نمونہ بھی درج کیا گیا ہے انتخابات میں جو اشعار شرح طلب سمجھے گئے ہیں ان کی تشریح کر دی گئی ہے جس سے غالب کے کلام کے محاسن کی طرف اشارہ ملتا ہے